अमाखौ जोङो बाजारनिफ्राय लाना फैनानै जोङो बेखौ गावनि मेगनजों जेरै गावनि फसन जेखौ जोङो जोलैनो लाबोनो थाखाय जोङो न'वाव लाबोनो थाखाय जोङो बेखौ बेनि जोङो सेहेराफोरखौ नायनानै लाना फैगोन मानोना जोंनो बेखौ इयुनसिम जों बेखौनो लानानै जोङो मोनसे फालांगि खालामनो थाखाय अमाखौ जेरै फिसियो बिनि थाखायनो जों बेनि जानायफोरखौ मोजां नायनानै आरो बेनि सेहेराफोरखौ मोजां माबायदि बेखौ जोङो नायनानै जोङो गावनि फसन्थ' बा जेनखा बासिना लानानै न'वाव दोनफैयो दोनफैनानै जों बेखौ गुन्दै आरो ओंखाम संनानै जाहोनानै जोङो बेखौ जोथोन लानानै जोङो जेरै अमाखौ जों गिदिर खालामो बिनि उनाव जोङो बिखौ मोनसे गावनि थांखिखौ लानानै जोङो बेखौ जोङो फियो फिनानै जोङो बेनिफ्राय जों बेखौ बिमा बानायो बिमानि उनाव जोङो बेखौ फिसा जोनोम होहोनानै बेनि फिसाफोरखौ जोङो फाननानै जोङो जेने बे फालांगि खालामो बेखौ जोङो आरो बेनि उनाव आरो जोङो अमा फिसा फाननानै मोननाय रांखौ जोङो जमा दोनथुमो दोनथुमनानै जों नख'र खुंनो हायो दिनै आरो बेजोंनो जोंनि बर' आयजोफोरा दिनै जागासिनो दङ दिनै नखर खुंलांगासिनो दङ जेरै जोङो अमाखौ जिनै बिथान खालामनानै जों बेनि फिसाफोरखौ जुलि जाहोनानै बिनि फिसाखौनो जोङो फाननानै फालांगि खालामनानै रां बुथुमनो हायो आरो दाउ दाउखौ जोङो दिनै मासे दाउखौ बायना लाबोनानै जोङो जोखौ नायनानै बायना लाबोयो बेनि उनाव जोङो बे जोखौ बेद्रि खालामनानै जोङो बेनिफ्राय फिसा मोनो बे फिसाखौनो जोङो जेरै जोङो फालांगि खालामनानै दिनै फाननो फाननानै जों रां आरजिनो हायो आरो बेनि उनावबो जोङो नखर खुंनो हायो आरो बेनि फिसाखौनो जों बारायहोलांबाय थानानै जोङो बेखौनो जों गोबां दाउ बिमा खालामनानै जों बिनिफ्राय जोङो फिसा मोननो हायो बे फिसाखौनो जोङो आरो दिनै जों आरो बाजाराव फानहैनानै आरोबाव बेनिफ्रायनो जोङो गोबां रां बुथुमनो हायो बिनि उनाव जेरै बोरमा बोरमाखौ जोङो दिनै फिसिनानै गांसो जाहोनानै दिनै फोथाराव खैनानै दोनो गांसो जाहोयो जाहोनायनि उनाव जोङो बे बोरमाखौ जों गिदिर गोलाव खालामो गेदेर जाहोनायनि उनाव जोङो बेनिफ्रायनो जोङो फिसा मोननो हायो बे फिसाखौनो जोङो आरो गेदेर खालामनानै जोंहा फालांगि खालामनो हायो बाजाराव फाननानै आरो जों बेजोंनो आरोबाव रां खामायनो हायो बेजों आरो रां बुथुमनानै जों आरोबाव जोंनि नखरखौ जोङो गोजौ फारसे लानो हायो आरो जेरै बिनि फिसाखौनो जों आरो आरोबाव उनावबो जेजे आरोबाव बिनि फिसाखौनो जोङो बारायहोलांबाय थानो हायो आरो बाहायहोलांनायनि उनाव जुदि गोबां जायोब्ला जों बिदिनो गोबां जोंनि नख'रखौ जोङो खुंलांनो हायो आरो बेनि उनाव जोङो गोबां रां बुथुमलायनानै गावनि गथ' गथायखौ जोङो मोजां लेखा गोरों फरायहोनो थाखाय जोङो दोनथुमलांबाय थानो हायो बेफोरनो जोंनि बर' आयजोफोरनि जेरै अमा दाउ बोरमा फिसिनाय बेखौनो जों फिसिनानै जोबोर मोजां मोनो आरो बिजोंनो गोबां रां खामायनानै नख'रखौ जों गोजोन दालांनो हायो